میرا پہلا پروڈکٹ جہاں تک مجھے یاد ہے آج سے تقریباً دو سال پہلے میں نے ایک اسمارٹ واچ خریدی تھی نوائس کمپنی کی تھی وہ اسمارٹ واچ میں نے وہ اسمارٹ واچ آن لائن منگائی تھی فلپکارٹ کمپنی سے تو وہ اسمارٹ واچ اتنی اچھی تھی نوائس کمپنی کی اسمارٹ واچ تھی یہ وہ مجھے وہ بہت ہی اچھی لگی تھی نوائس کمپنی نے بہت ہی اچھا پروڈکٹ وہ بنایا تھا اس کا ڈسپلے وغیرہ ساؤنڈ کوالٹی فون کوالٹی اور بلوٹوتھ کنیکٹیوٹی یہ سب اس کا بہت ہی زیادہ اچھا تھا مجھے وہ اسمارٹ واچ دو سال سے میں وہ استعمال کر رہا ہوں اور ابھی بھی ہے میرے پاس یہاں تک کہ آج تک کہ اس میں ایک بھی نہ اسکرو نکلا ہے بیلٹ کا نہ کچھ بہت ہی مضبوط ہے وہ میرے سے اتنا گرتی ہے لیکن ابھی تک کچھ ڈیمیج نہیں ہوا ہے اس کے اندر بہت اچھی ہے وہ اور اس کا ڈسپلے وغیرہ بھی بہت مضبوط ہے وہ ابھی تک کچھ نہیں ہوا ہے یہ کمپنی بہت ہی اچھی کمپنی ہے نوائس اس نے بہت اچھی اسمارٹ واچ بنائی ہے یہ میں اتنا پہن چکا ہوں کہ اب میں بھی بور ہو گیا ہوں لیکن یہ بگڑتی نہیں ہے بگڑے تو میں نئی لے لوں لیکن وہ ابھی بھی ایک دم اچھی چل رہی ہے بیٹری وغیرہ تو بھی پوچھو مت اتنی اچھی ہے بیٹری میں ایک ایک ڈیڑھ دو دو دن آرام سے یوز کر لیتا ہوں بنا چارج کیے اور لگاتار میرا فون اس میں کنیکٹ ہی رہتا ہے بہت ہی اچھی چلتی ہے اسمارٹ واچ میرا پہلا پروڈکٹ یہی تھا جو میں نے لیا تھا یہ بہت ہی اچھا ہے نوائس کمپنی اس نے بہت ہی اچھی اسمارٹ واچ بنائی تھی